जीवन भौतिकके आधार छै बिना जीवनके विकासके जे छै इन्सानके जे विकास सम्भव नहि छै

जीवन जे छै बहुत अमूल्य चीज छै जकरा एक बेर चलि जाइ तऽ पुनः वापस नहि करल जा सकैए ताहिलए कहिऔ जीवन मूल भौतिक आधार छिए कोइ भी व्यक्तिके सबसँ बड़का हम योगदान हुनकर जीवन बिना जीवनके इन्सान किछु नहि कऽ सकैए अहाँके हमरा जिन्दा रहैके लिए भी जीवन सबसँ बड़का आवश्यकता छै ताहि लऽ कऽ जे छै जीवन बहुत महत्वपूर्ण छै हुनका एहने व्यर्थ नहि करिऔ कियाकि कहल जाइ छै चौरासी करोड़ योनिमे जनम लेबै तत्पश्चात जे छै अहाँके मनुष्य जीवन मिलै छै आओर मनुष्य जीवनमे अहाँ कोइ भी चीज कऽ सकै छिए जेना केओ अहाँ अपन नाम रोशन कऽ सकै छी कोइ एहन काज कऽ सकै छी जकरासँ जे छै मानव अहाँ तऽ मरि जेबै लेकिन अहाँके नाम हमेशा हमेशाके लिए अमर रहि जाएत ओहि लऽ कऽ अहाँके हमरा सबके जीवन मूल्यके समझना चाही धन्यवाद